ہمارے دوران زندگی میں ٹیکنالوجی میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں جیسے پہلے سارے کام کاغذ پر ہوتے تھے آج ہم گھر بیٹھے بیٹھے فون سے ہی کوئی بھی فارم کو فل کر سکتے اور کوئی بھی سروس حاصل کر سکتے ہیں ویسے ہی آئی ٹی کمپنیس کے جو لوگ ہوتے وہ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہے کہ وہ لوگ ایک دیش میں بیٹھ کے دوسرے دیش کے کاموں کو بھی سنبھال سکتے ہے ٹیکنالوجی نے تبدیلیوں میں ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز آ رہی ہے اے آئی جس کا پورا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ کئی سارے لوگوں کے کاموں کو متاثر کر رہی ہے اور یہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ سارا کام خود ہی کر لے